ہم لوگ کے گاؤں میں ریتی رواج یہ ہے جو باہر سے آدمی سب آتا ہے محرم کا میلا لگتا ہے لاٹھی بھانجتا ہے لاٹھی کا کھیل کرتا ہے بچے سے بچے لوگ جو ہے لاٹھی کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور جو ہے باہر باہر سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں سب لاٹھی وٹھی دیکھتے ہیں بھالا فرسا سب بھانجتا ہے سب کھیلتا ہے ہم لوگ کو جو ہے محرم پہ تعزیہ بناتے ہیں تعزیہ اٹھ اٹھواتے ہیں اور تعزیہ جو ہے ہم لوگ کے بنواتا ہے اور محرم کے جو ہے محرم میں سب لاٹھی کھیلنے کے لیے آتے ہیں دور دور سے آدمی سب دیکھتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں جو محرم صحیح میں سے کھیل پاتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے محرم صحیح سے کھیلتے ہیں لاٹھی اوٹھی بھانجتا ہے بچہ سب بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سب لاٹھی اوٹھی سب کھیلتا ہے سیکھتے ہیں محرم میں سب آدمی سب بھی بڑھبا بڑھبا سب بھی لاٹھی کھیلتے ہیں محرم جو ہے محرم میں تعزیہ بھی ہے صحیح سے ڈھنگ سے بنایا جاتا ہے محرم کا تعزیہ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے محرم کا تعزیہ دیکھنے میں بھی بہت مست سے جو چمکیوں سے سانٹا جاتا ہے